उत्तर प्रदेश में हमें स्वास्थय के लिए ए तमाम चीज़ें उपलब्ध मिल जाती हैं जैसे हास्पिटल में स्वास्थय अगर कोई है एमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल से नर्सें मिल जाती हैं और ये कई तरह के इससे दिक्कत होती है गाँव में तो ज़्यादातर दिक्कत बहुत होती है और उसके लिए गाँव में कई नर्सें जैसे आशा हैं और सब हैं उसी तरह की मिलती हैं नर्श टाइप और वो हम लोग की मदद करती हैं स्वास्थय के लिए घूमती रहती हैं गाँव गाँव घर घर घूमती रहती हैं और स्वास्थ्य के ही के लिए बताती रहती हैं जैसे व्यायाम करिए सुबह उठिए ये सुबह उठ कर नहाइए धोइए थोड़ा टहलिए ये सब स्वास्थय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है स्वास्थय में जैसे नर्स लोग होते हैं वो तो हमारे स्वास्थय के लिए ए हमेशा जैसे मेडिशिन है समय समय पर मेडिशिन सुई दवाई देती रहती हैं जैसे हम लोग हास्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर तो देकर चले जाते हैं लेकिन जो नर्स होती हैं वो हमारे साथ होती हैं हमें समय पर दवाई ई सुई इंजेक्सन मतलब और पानी चाहे ग्लुकोज़ चढ़ाना ये सब काम नर्सें करती हैं और गाँव में तो वैसे नर्स मिलती नहीं हैं लेकिन वो आशा जो दाई होती हैं वही नर्स के काम करती हैं लेकिन और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हैं हज हर हास्पिटल में नर्सें ही रखी जाती हैं पेशेंट के के ध्यान के लिए वो हमेशा पेशेंट के साथ रहती हैं और पेशेंट का ध्यान रखती रहती हैं हमारे जैसे स्वास्थय के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करने है मुझे ख़ुद सोचना चाहिए मुझे सुबह उठ कर व्याम करना टहलना नहाना धोना पौष्टिक भोजन लेना और ये अपने परिवार को साफ सुथरा रखना हेल्थ उनके हेल्थ के बारे में सोचना अच्छी पढ़ाई अच्छे नास्ता अच्छा भोजन ए सब कुछ देना ये स्वास्थ के लिए ही लाभदायक होता है जैसे सुबह फल खाएँ दूध पिएँ और विटामिन के लिए प्रोटीन के लिए दाल है नये नये ये देखिए या आज कल में देखें हम बहुत बीमारियाँ इतना चली हैं इतनी ज़्यादा बीमारियाँ चली हैं जैसे ये खान पान में शुद्ध नही है हमारे जैसे खान पान सुद्ध होना चाहिए ए आज कल के बच्चे खाते पीते नही हैं पौष्टिक चीज़ें लेते नहीं हैं वो उनकी हेल्थ पर ही असर पड़ता है जैसे हो गया कुरकुरे चिप्स बिस्किट यह सब खाते रहेते हैं उनके शरीर को खराब कर देते हैं यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए हमको पौष्टिक आहार लेना चाहिए प्रोटीन लेना चाहिए दूध लेना चाहिए दाल लेना चाहिए जो ये सब हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक होता है स्वास्थय पर पेश्वर के आसानी से मिल आसानी से मिल तो जाते हैं लेकिन जानती हैं उसके लिए हमें प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत का कुछ नहीं सम्भव होता है स्वास्थय जैसे जैसे हम लोग अपने अपने ध्यान देते रहेंगे हम लोग का स्वास्थय भी शुद्ध और सही हो जाता है स्वास्थय के लिए स्वच्छ स्वच्छ भोजन और स्वच्छ कपड़ा सब कुछ जरूरी होता है उत्तर प्रदेश में यहाँ सर सफाई स्वास्थय पर बिसेस ध्यान दिया जाता है और धन्यवाद